हाँ बोलिए हाँ आपका फ़ोन कौन सा फ़ोन है एंड्राइड है या फिर कीपैट है अच्छा अच्छा कहाँ से ली थी आप फोन

कितने का पड़ा था आपका फोन अच्छा दो तीन साल तक आपका फोन कैसे चली

अच्छा तो डिस्प्ले कैसे उड़ा आपके फोन का कैसे उड़ा था डिस्प्ले आपके फोन का गिरने के वजह से या फिर गिरने की वजह से या फिर पटकने की वजह से या फिर किसी चीज में हाँ आपके फ़ोन में और भी क्या क्या प्रॉब्लम हैं बता सकती हैं ठीक है तो ये फ़ोन बन जाएगा फ़ोन का तो काम ही है बनान बनना और मेरा काम है फ़ोन को रिपेयरिंग करना तो ऐसा हैं आप फ़ोन को लेकर के हमारे दुकान पे आ जाइयेगा कल सुबह दस बजे तो मैं आपका फ़ोन बना दूँगी लेकिन आपके फ़ोन में डिस्प्ले अच्छा लगाएँगे हम तो डिस्प्ले काफी महंगा आएगा काफी नहीं लेकिन कुछ महंगा ही आएगा देखिए जैसा क्वॉलटी का लगवाएँगी वैसा डिस्प्ले हमारे यहाँ डिस्प्ले तीन प्रकार का है और एक आएगा आपका सोलह सो का और एक आएगा ढाई हजार का और एक आएगा आपका पैंतीस सौ का तो बताइए इसमें से कोन सा आप डिस्प्ले लगवाना पसंद करेंगी अच्छा तो तो आपका ढाई हजार वाला सही है ना ज्यादा है ना कम है मीडियम है और अच्छा भी है हाँ डिस्प्ले तो आपका पाँच से छह घंटे में लग उग के सब हो जाएगा रेडी आप आके दस बजे पहुँचा दीजिए फिर सेकंड टाइम आके लेके ले लीजिएगा ठीक है जब आप अपना फ़ोन लेकर के कल हमारी दुकान के पास दुकान में आ जाइएगा कोई भी होगा दुकान पे आप दे दीजिएगा हाँ साथ में आप अपना नाम भी नोटिस करवा लीजिएगा ताकि हमें पता चले किसका फ़ोन है ठीक हैं फिर ठीक है ठीक है आप आएँ तब आ जाइएगा